में जिन्ना किश इस प्रोडक्ट दे बारे दा सोचे दा हा ओह् सारियां गल्लां ठीक निं निकलियां क्युंकी थोह्ड़ी जेही एड्स दे वजहा कन्नै ते कन्नै आडियो दी क्वालिटी थोह्ड़ी बेहतर होई सकदी ते बाकी मी इन्ना प्रोडक्ट खास कोई शैल निं लग्गेया